असें ओह् सारें कोला पैह्लें रुट्टी बनानी होंदी साढ़े बास्तै पैह्लें बड़ा किश होंदा जेह्ड़ा पैह्लें असें त्यार करियै रक्खने होन्ने हून जियां असें कोई इक जियां समझो असें बनाना बंद गोभी बनाना ठीक ऐ बंद गोभी बनाने शा पैह्लें असें सभनें शा पैह्लें बंद गोभी लैना उसी असें कट्टना होंदा ठीक ऐ पैह्लें उसी आह्नना पैह्लें दिक्खने कि नोहाड़े बिच्च जेह्ड़े कीड़े न कीड़े कूड़े ते निं हैन ओह्दे बिच्च ठीक ऐ पैह्लें असें उसी पूरा गोभी तालना कन्नै कट्टना लेई लैना चाकू लेई लैना कन्नै ते जां पलैत्तरा बी चलदा ते ओह् लेई लैना ते कन्नै उसी केह् आखदे ते उसी कट्टना कटदे कटदे दिक्खना कन्नै कि नोहाड़े बिच्च ओह् निं ऐ कोई लुड़ियां लड़ियां ते निं हैन ओह्दे बिच्च ठीक ऐ कट्टना फिर असें फ्ही उसी पानियै बिच्च धोना धोइयै रक्खी ओड़ना असें ठीक ऐ फ्ही ओह्दे बाद असें केह् करना प्याज़ लैना प्याज़ थोम लैना ते ओह्दे छिलके तोआरने दौनों प्याज़ ते थोम दे छिल्के तोआरियै तुआरियै फिर असें उसी कट्टना ठीक ऐ एह् सब चीज़ां अस सब्जी बनाने शा पैह्लें त्यार करियै रक्खने होन्ने ठीक ऐ फ्ही उ'नेंगी बी धोना थोम निं धोना प्याज़ै गी धोई लैना फ्ही असें टमाटर दो टमाटर लैन्ने आं अस सब्जी बनाने बास्तै फ्ही उसी बी धोना फ्ही उसी कट्टना बरीक बरीक कट्टना शैल करियै फ्ही उसी केह् आखदे फ्ही उसी सारी सारी चीज़ें गी सैड सैड उप्पर रक्खी ओड़ना फ्ही असें बनाना फ्ही बनांदे मौकै असें सब किश लून चाहिदा होंदा बसार चाहिदे होंदे ते मर्चां चाहिदियां होंदियां फ्ही असें सैलियां मर्चां पान्ने होन्ने इ'यां साढ़े इत्थें बड़े बूह्टे न जेह्ड़े असें लाए दे न अपने घरै दे घरै दियां मर्चां खन्ने होन्ने अस मतलब सकान्ने होन्ने मर्चें गी ते जिसलै सैल्लियां होन ते सैल्लियां गै पाई लैन्ने होन्ने फ्ही जिसलै लाल होई जंदियां फ्ही उसी सकाई लैन्ने धुप्पा फ्ही नोहाड़ा अस पौडर बनान्ने होन्ने कुट्टी कट्टियै पौडर बनाइयै रक्खी लैन्ने होन्ने व हून साढ़ै सैल्लियां मर्चां लग्गी दियां ते अस कम्म उ'ऐ करने होन्ने सैल्लियां मर्चां लैन्ने उसी फ्ही कट्टने कुट्टने ते रक्खी ओड़ने होन्ने ठीक ऐ फ्ही अस उसी मतलब कि ओह् बी तड़का तुड़का इ'यां तेल होई गेआ तेल असें हट्टिया दा आह्नना होंदा साढ़े इद्धर बी सरेआं सुरेआं होंदी बा इन्ना तेल निं लगदा ऐ हून ते फ्ही सरेआं सुरेआं होंदी तेल हट्टिया दा आह्नना आह्ननने होन्ने उसी रक्खी लैन्ने होन्ने फ्ही फ्ही असें कड़ाही कड़ाही लैनी ते कड़ाहियै बिच्च पाना तेल फ्ही असें हट्टिया दा जीरे जूरे आह्ने दे होंदे ठीक ऐ निं फ्ही ओह् जीरे साढ़ै इत्थें निं उगदे हैन भाई जीरा स्हेई गल्ल सनां नी जीरे जूरे निं उगदे हैन साढ़ै इत्थें वा बाकी कम्म होई जंदे फ्ही जीरे गी केह् करना असें ओह्दे बिच्च पाना जीरा ते ओह् सरेआं दा तेल पान्ने अस हट्टिया दा आह्नने होन्ने सरेआं दा तेल आह्नने होन्ने ते सरेआं दा तेल पान्ने होन्ने फ्ही हीटरै पर बनाने अस रुट्टी ते फ्ही अस केह् करने होन्ने सरेआं दा तेल तेल गर्म होंदा ते बिच्च अस ओह् पान्ने होन्ने जीरा पान्ने होन्ने जीरे कन्नै जेह्ड़ी होंदी रुट्टी बड़ी सोआदली बनदी फ्ही जीरा भुन्नी भुन्नी इ'यां लाल होई जा जीरा फ्ही ओह्दे बाद थोम पान्ने होन्ने थोम पान्ने होन्ने जेह्ड़ा थोम फ्ही पूरा इ'यां होई जा शैल भनोई जा फ्ही प्याज़ पान्ने होन्ने फ्ही प्याज़ होर थोम गी अस शैल करियै भुनन्ने होन्ने तेलै बिच्च ठीक ऐ इन्ने चिर साढ़ा ब्यून बी होंदा जेह्ड़ा असें हट्टिया दा लाए दा होंदा अपने घर बी होंदा हट्टिया दा बी थ्होई जंदा अपने घरै दी चीज़ अपने घरै दी होंदी शैल फ्ही ओह् ब्यून आह्नने होन्ने उत्थां दा त्रोड़ी त्राड़ियै फ्ही उसी बी धोन्ने धान्ने फ्ही उसी रक्खी ओड़ने होन्ने आहो फ्ही असें प्याज़ थोम भुन्नेआ ठीक ऐ प्याज़ थोम भुन्नियै फ्ही असें टमाटर पाने ओह्दे बिच्च फ्ही शैल करियै डक्की ओड़नी सब्जी ओह् टमाटरें दे टुक्कर शुक्कर होंदे ओह् शैल करियै गली गुली जान फ्ही मिक्स होई जा आपस बिच्चें रली मिली जा फ्ही शैल होंदी ठीक ऐ फ्ही अस इ'यां फ्ही केह् करने होन्ने फ्ही इ'यां पंज़ मैंट्टें दे बाद गोहाड़ने होन्ने इ'यां दिक्खने होन्ने दिखदे रौह्न्ने होन्ने शैल करियै शैल करने फिर ओह्दे बाद उसी केह् आखदे दो तिन्न बाद दे फिर अस ओह् करने होन्ने दो मतलब कि दो तिन्न मिन्ट भुनन्ने होन्ने शैल करियै फिर ओह्दे बाद सब्जी फ्ही जेह्ड़ा होंदी गोभी फ्ही उसी अस कड़ाही च पान्ने होन्ने फिर उसी केह् आखदे ओह्दे बाद ओह् होंदा उसी ओह् होंदा केह् आखदे उसी फिर उसी अस शैल करियै मलने गलने होन्ने फिर बसार पान्ने होन्ने जेह्ड़े बसार होंदी ओह् बी साढ़ी अपने बसार होंदी ऐ घरै दी होंदा ऐ ठीक ऐ अपनी बसार घरै दी होंदी ते होर बसार बी अस अपनी बनान्ने होन्ने साढ़ै इत्थें हल्दर आखदे उसी जेह्ड़ी बसार होंदी फिर बसार लून मर्च सब किश पान्ने होन्ने फिर ओह्दे बाद होर बी बड़ा किश होंदा जेह्ड़ा अस करने होन्ने ते जेह्ड़ा फ्ही गोभी पाना तड़कने बिच्च फ्ही उसी शैल करियै रेड़ मारना कम से कम बी करीब कोई अद्धा घैंटा लग्गी जंदा शैल सब्जी बनानी होऐ इ'यां इ'यां निं ऐ कि बेकार निं इ'यां गड़बड़ी सुआदली सब्जी बनदी इ'यां शैल इ'यां शैल चटकली इ'यां मेरे हत्थे दी सब्जी ते इ'यां बी बड़ी सोआदली होंदी इ'यां असें कोई कढ़ी बनानी होऐ ठीक ऐ कढ़ी बनाने आस्तै बी इ'यां गै करना होंदा प्याज़ थोम टमाटर सब किश दिक्खना होंदा सब किश चाहिदा होंदा इसी बी इ'यां साढ़ा जेह्ड़ा कद्दू कद्दू जेह्ड़ा अस बनान्ने होन्ने कद्दू ठीक ऐ जेह्ड़ा अम्बल बनदा जेह्दा कद्दू दा ओह् साढ़ा अलग तरीके दा कद्दू लैना ठीक ऐ कद्दू जोरियै त्रट्टना फ्ही जेह्ड़े बिच्च बीऽ होंदे गंद होंदा उ'नेंगी कड्ढना फ्ही नोहाड़े जेह्ड़े बीऽ होंदे उ'नेंगी अस तड़की बी सकने ओह् बड़े गै सोआदले होंदे तड़कियै तुड़कियै खाने नै ठीक ऐ मेरे फेवरट मतलब मिगी पसंद न बड़े फ्ही कद्दूं त्रट्टना फिर असें फ्ही उसी कट्टना नोहाड़े छिल्के बी निं कट्टने सिद्धा नोहाड़े केह् करने टुक्करे करने ठीक ऐ टुक्करे करियै फिर उसी केह् करना तेल लैना तेल बिच्च पाने मथेरे सभनें कोला सोआदला कद्दू बनदा चुल्ली उप्पर ठीक ऐ फ्ही ओह्दे आस्तै इन्ना कुछ निं होंदा नां नोहाड़े बिच्च थोम पौंदा नां नुहाड़े च प्याज़ पौंदा ना नोहाड़े च टमाटर ओह्दे बिच्च छड़े मेथरे होर इंबली त्यार रक्खनी होंदी इंबली जेह्ड़ी होंदी उसी पैह्लें उसी कड्ढना लफाफे बिच्चा फिर उसी पानियै बिच्च रक्खी ओड़ना पंज दस मिंट्ट बास्तै भिगोइयै रक्खी ओड़ना ठीक ऐ फ्ही दस मिंट्ट दे बाद ओह् अपने आप इ'यां नर्म इ'यां होई जंदी थोह्ड़ी ढिल्ली ढिल्ली होई जंदी पैह्लें बड़ी सख्त होंदी ढिल्ली ढिल्ली होई जंदी फ्ही उसी घोलना ठीक ऐ फ्ही अम्बल बनदा जेह्ड़ा असें टुक्करे कट्टियै रक्खी ओड़े डक्करे फ्ही असें उसी तेलै बिच्च पाना मेथरे पाने फ्ही ओह्दे बिच्च डक्करे पाने फ्ही डक्करें गी शैल करियै रेड़े मारने ठीक ऐ फ्ही जिसलै ओह् भनोई जान शैल लाल लाल होई जान डक्करे फिर ओह्दे बाद इंबली पानी हल्दी पानी सब किश पाना फिर ओह्दे बाद फ्ही उसी गड़काना ठीक ऐ फ्ही ओह्दे कन्नै शैल होेई जंदा मतलब कि फ्ही शैल शूल होई जाना मतलब उसी रेह्ड़े मारने गड़काना उसी जेह्दे कारण मतलब शैल होई जंदी ओह् चीज़ बस इ'यां गै बनदी साढ़े इत्थें दी सब्जी